हम गाना गाने से पहले पहले उन भाषा को उन समझो शब्द को समझते हैं उसके बाद समझने के बाद हम गाना गाते हैं